हमरासभकेँ रहऽ दिऔ सरदी भऽ जाइए ठीक छै अपने सरदी भऽ जाइए रहल जे सरदीमे गरम पानी कऽ लै छी गरम पानि कऽ कऽ ओहिमे थोड़ा सा नमक डालि दै छी नमक डालिकऽ पिए छी ओहिसँ सरदी दूर होइए सरदीके ई कारण भऽ तहूसँ आओर भऽ जाइए तऽ दूध गरम कऽ लै छी अपन जानवर रखै छी भैँसके दूध लऽ लै छी दूध लऽ कऽ ओकरा दूधके कड़ा से औँटि लै छिए औँटिकऽ ओहिमे थोड़ा सा घी डालि दै छिए आओर घी डालिके आ ओ पी लै छी ओहो सरदी खाँसी दूर भऽ जाइए इएह ढङ्गके हम सरदी या घरेलू इलाज करै छी ताहिके बाद रहल जे ओहोसे नहि होइए जे दूध होइए ताहिके बाद हल्दीके हल्दी अपने उपजाबै छी हल्दीके सोँठि बनाकऽ सोँठि बना लै छी हरदिके सोँठि लऽ कऽ थोड़ेक दूध आओर हल्दी एक फक्का कऽ फाँकि लेलहुँ आओर हर दूध पीबि लै छी एक गिलासके ओहोसे खाँसी हमरा दूर भऽ जाइए बढ़िआँ नीक होइए हरदिके घरेलू उपचार कहै छी ताहि ढङ्गके ताहिसँ भेल आओर रहऽ दिऔ जे काढ़ा बनाकऽ हमसभ रहऽ दिऔ जे एक किलो पानीके औँटिकऽ एक पाव कऽ लै छी ओहिमे थोड़ा सा नमक डालि दै छी थोड़े चूना डालि दै छी हल्का हरदि डालि दै छी थोड़ेक मोथाके ढेरी होइए एगो ओ डालि दै छी एकाधगो दुभि डालि दै छी तुलसी तुलसी अपने लगेने छी तुलसी आनिकऽ ओ डालि दै छिए तुलसीके से काढ़ा बना लै छी काढ़ा बनाकऽ हल्दी कच्चा हल्दी रहै छै तऽ ओहिमे थोड़ेक दऽ दै छिए थकुचि कऽ ओहो तब हल्दी पीबिकऽ देखै छी तऽ ओ आओर बहुत फायदेमन्द हरदि करैए ओ काढ़ा बहुत शरीरके लिए फायदेमन्द छै अपन काढ़ा बनाकऽ पिए छी हमरा ओ खूब काम करैए आओर लोकनि हमरा एगो भाइ छलाह से कहै छलाह जे यौ कि कहै छी कहलहुँ कि अहाँकेँ कि भेल हँ तऽ कहलनि हमरा सरदी बहुत भेल तऽ हुनका हम बतेलिअनि जे यौ जाउ अहाँकेँ हम मँगनिआँ दवाइ बता दै छी तऽ कि एकदम घरेलू उप उपचार तऽ कि घरेलू उपचारमे तऽ कहलिए हुनका जाउ अहाँके तऽ गाइ लगैए ने हँ गाइ तऽ लगैए जाउ गाइके दूध औँटि लेब औँटिके ओहिमे थोड़े घी डालि लेब आओर सुतै बेरमे अहाँ एक गिलासके दूध पीबि लेब बस अहाँके सरदी वएहमे डाउन भऽ जाएत ठीक छै कहलनि अच्छा ठीक छै ताहिके बाद कहलिए हुनका यौ एहिसँ जँ नहि हुए तऽ आओर एगो टेक्निक बता दै छी अहाँ करब कि सबसे सुविधा दवाइ गरम पानी कऽ लेब गरम पानी आओर घरोमे तऽ हल्दी छिकै ने तऽ हँ हल्दी तऽ यऽ तऽ हल्दी लऽ लेब हल्दी एक फक्का फाँकि लेब आओर गरम पानी पीबि लेब अहाँके इएहमे सरदी ठीक भऽ जाएत